मुंहिंजे आसे पासे में जेका स्कूल आहिनि उहे आहिनि सैक्रेट हार्ट न्यू एरा फादर एंगल हुननि जो जेको एड्युकेशन सिस्टम आहे उहो हिकदमि सुठो आहे ॾाढो सुठो आहे पर हुननि जे अलावा बि हुन जी बस सर्विस हुअ बि ॾाढी सुठी आहे हुननि जो केंटिन में बि ॿारनि खे जामु कुझु मिलंदो आहे खाइणु पीअण लाइ लायब्रेरियुनि में बुक्स अवेलेबल अथनि हुननि लाइ ऐं यूनिफार्म बि मौजूदु आहे हुननि लाइ की भाई तव्हां केॾी महिल बि वठी सघंदा आहियो अगरि तव्हांखे खपे त ऐं फ़ियूं बि ॾाढियूं घटि आहिनि जीअं की कोविड खां पोइ बि ॿारनि जी फ़ियूं वधनि वधण वारी हुयूं पर इन करे ॿारनि जूं फ़ियूं बि हिन जे स्कूल में एतिरी ई आहे पर जेका ॿिया स्कूल आहिनि हुननि में फ़ियूं अञा डबल थी वयूं आहिनि ॿारनि जूं ऐं शहर खां ॿाहिरि मां पंहिंजे ॿारनि खे न मोकिलिंदो कोई बि ऐं हाणे बरसातियुनि जो टाइम आहे ऐं वक़्तु बि बरबाद थींदो केॾी महिल कोई अटकी पयो आहे या छा हुन में जामु ई टेंशननि जी ॻाल्हियूं आहिनि त हिन करे पंहिंजे ॿारनि खे ॿाहिरि न मोकिले करे आसे पासे में हेॾियूं सुठियूं सर्वीसिस बि मिली करे ऐं ऐड्यूकेशन सिस्टम बि ॾाढो सुठो आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे हिते ई मोकिलणु घुरिजे